ہیلو کیا آپ چایوز سے بول رہے ہیں میں ابھی یہاں آفس میں ہوں اور مجھے چائے کی سخت ضرورت ہے کیا آپ مجھے چائے بھیج سکتے ہیں جی کتنے منٹ میں بھیج سکتے ہیں نہیں آدھا گھنٹہ سے پہلے بھیج سکتے ہیں جی ہاں جی چائے کی پیکنگ ایسی کریے گا تاکہ چائے کچھ دیر گرم رہے کیوں کہ ابھی مجھے چائے کی ضرورت نہیں ہے کچھ مجھ کو وقت لگے گا کچھ کام میں میں بزی ہوں جی آپ کے پاس کتنی ویرائٹی کی چائے ملتی ہے جی جی نہیں مجھے سمپل چائے چاہیے سادہ چائے چاہیے جی کتنے دیر میں بھیج سکتے آپ ایک گھنٹہ نہیں آدھا گھنٹہ سے پہلے بھیج سکتے ہیں جی جی ٹھیک ہے لیکن اس کی پیکنگ ایسی کریے گا تاکہ وہ کچھ دیر تک گرم رہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک جلدی بھیجنے کی مہربانی کریئے